हय हांव मुद्दम जेवपा खातीर शारदा क्लासीक रेस्टॉरंट मडगांवां गेला थंय हांवें विंगड विंगड पदार्थ ट्राय केल्यात वॅज खास करून नुस्त्याचे चड ट्राय केल्यात नुस्त्याचें हुमण मागीर सुकें मागीर तुगेलें स्क्वीड्स चिली प्रोन्स शाकुती मोरी आमोट तीक तिसऱ्यो खुब्यांचें तोणाक आनी तेच प्रमाणान चिकनान चिकन बिर्यानी चिकन तंदुरी आनी शिवराकानूय पनीर बटर मसाला वॅज बिर्यानी आनी गोडशेंय तांचें बरें आसता गोडश्यांत सेराडुरा आयस क्रीम गुलाब जामून जेलबी अशे विंगड विंगड गोडशे प्रयत्न केला आनी तेच प्रमाणे शारदाक दोन हजार बारांत बरें रांदता म्हणून पुरस्कार मेळिल्ले आसा आनी शारदा ही चॅन मडगांवां फातोर्डा पणजे अशे खुबश्या जाग्यार आसा आनी शारदाची स्पॅशेलिटी म्हणल्यार ते तांचे स्वता मसालो तयार करता आनी ते तो मसालो एकदम बरो आसता जे जेवणाक रूच हाडटा